हाँ मेरे पास स्मार्टफोन है और पहले मैं सैमसंग का फोन यूज करता था और स्मार्टफोन में नई तकनीकी आई है तब से मैं रियलमी का फोन यूज करता हूँ पहले मेरे पास सैमसंग का कीपैड फोन था जिसको चलाने में बहुत दिक्कत होती थी उससे मैं सिर्फ कॉल और मैसेज कर सकता था लेकिन जब से मेरे पास स्मार्टफोन आया है और तब से तकनीकी में भी विशेष बदलाव हो गए हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से मैं कॉल मैसेज के अलावा वीडियो कॉल और इंटरनेट आदि बहुत सारी सुविधाओं का लाभ लेता हूँ और स्मार्टफ़ोन में मैं अपनी सारे कामों को कर लेता हूँ स्मार्टफ़ोन में बैंकिंग सेवाएँ फोनपे पेटीएम बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी लेता हूँ और फोन के माध्यम से ही मैं घर बैठे टिकट बुक कर देता हूँ स्मार्टफ़ोन में तकनीकी बहुत अच्छी तरीके से बदल गई है स्मार्टफ़ोन में आधुनिक तकनीकी के उपयोग से हम किसी को भी घर बैठे कुछ भी भेज सकते हैं और घर बैठे हम स्मार्टफ़ोन के माध्यम से शॉपिंग भी कर सकते हैं हम घर बैठे स्मार्टफ़ोन के माध्यम से दूर दराज के क्लासों को भी अटेंड कर सकते हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान है